आङो जोंनि बाजारावनो एबा खाथिनि बाजारावनो बायो आरो बाजाराव बिजाबफोरखौ माब्लाबा सिमला माब्लाबाथाय पाथसाला पाथासालाया गोजान जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो बिजाबखौ बेहाय जि के बिदिनो फरा बिजाब गोबां मोनो ओमफ्राय दामफोराबो बिदिनो लोखि बाजारावबो एखे दाम ओमफ्राय सिमलायावबो एखे बिजाबनि अनगायैबो अनेक अनेक फाननाय जायो जेरैहाय फावथेन बहि गेलेग्रा बलफोर फानो बिदिनो स्केलफोर कालार बिदिनो आर्ट पेपारफोर फानो आरो बेहाय लोखि बाजाराव मोनाबा सिमलायाव थांबाय सिमलायावबो मोनो बिदिनो कालार फावथेन बिदिनो बहि ओमफ्राय बिदिनो बलफोर मोनो क्रिकेटफोर ओमफ्राय बेहाय मोनाबाथाय आरो जोङो पाथसालायाव थांनाय जायो पाथसालायाव बिदिनो गोबां बांसिन मोननाय जायो आरो जेरैहाय बिदिनो जोंनि जायगायाव मोनि बिजाबफोरखौ पाथसालायाव मोननाय जायो माब्लाबा माब्लाबाथाय मोनाबाथाय पाथसालायाव मोनाबाथाय अनलाइनजों बायनाय जायो ओमफ्राय अनलाइसिम बायनायावबो गोबां गोबाव सम लायो माब्लाबा माब्लाबा माब्लाबा आरो थाब मोनफैयो ओमफ्राय बिदिनो